جی ٹیکنالوجی کے ذریعے میں فوٹوگرافی کے شعبوں میں کو بہت زیادہ ہی متأثر کیا ہے کیونکہ اگر ٹیکنالوجی جب نہیں تھی تو وہ ایک کیمرے کے ذریعے لوگ فوٹو کھینچتے تھے اور اس میں اتنی اچھی کوالٹی نہیں ہوتی تھی اور اس میں پتا بھی نہیں چلتا تھا ہم اپنی تصویر کو دیکھ نہیں سکتے تھے جب تک ہم اس کو نکلوا نہ لیں لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ہوا کہ ہم فوراً ہی اسی وقت ہی امیڈیٹلی اپنی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تصویر اچھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے لیکن جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو یہ چیزیں نہیں تھیں ٹیکنالوجی نے ہی ہم کو اس چیز سے اس چیز کو فراہم کروایا ہے کہ میں اپنی تصویر کو فوراً دیکھ لوں کہ ہماری تصویر کیسی آ رہی ہے اچھی آ رہی نہیں آ رہی ہے تو نئی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں فوٹوگرافی کو دیکھنے کے طریقے میں تبدیلی دیکھی جی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اگر تبدیلی یہی آئی ہے کہ پہلے ہم اپنے تصویر کو دیکھ نہیں سکتے تھے ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن جب ٹیکنالوجی آ گئی تو ہم اپنی تصویر کو فوراً ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری تصویر کیسی آ رہی اچھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ کہ اپنے کیمرے کو صاف کر لیتے ہیں اور آ رہی ہے تو تو اچھی بات ہے ہم اپنی تصویر کو لے لیتے ہیں